में सवेरै शाम्मी रोज़ दौड़ जन्ना होना दौड़ लान जन्ना होनां सवेरै शाम्मी मतलव दौड़ लानें गी टाईम बी चाही दा इध्दर इध्दर भर्थियां भुर्थियां बड़ियां होंदियां नै फिर तैयारीबी करनी पौंदी तैयारी करनें गी टैम ते चाही दा ऐ हून फिर सवेरै जन्ने होने अस कोई चार बज़े इ यां दौड़ लान ते दौड़ दाड़ लाईयै ऐक्सर्साईज़ सूईज़ करियै कोई पंज साडे पंज बज़े छे बज़े दे बिच्च आई जन्ने घर फिर ओह्दे बाद शाम्मी बी अस अज पंज साढे पंज बज़े जाईयै छे सत्त साडे सत्त बज़े तक आई जन्ने घर ऐक्साईज़ दौड़ दूड़ करी कुरियै होर बी घर घुर डंड डुंड मारने होनें बनाए दे असैं घर डम्बल डुम्बल

टैम पूरा देनां भर्थियें गी दौड़ दाड़ लानी पूरी दौड़ दाड़ नी शोड़नी दौड़ दाड़ नी शोड़नी सवेरै होंदी थोह्ड़ी दिक्कत इयां मतलव उट्ठनें दा मन नी करदैा पर केह् करनां उट्ठनां ते पौंदा हून मैह्नत कीती दी अपनैं तांई गै कुसै तांई थोड़ी करनी ऐ अपनैं तांई गै करनी सवेरै होंदी थोह्ड़ी प्रावलम दौड़ दाड़ लानें दी बाकी कोई ओह् नी शाम्मी मतलव सवेरै बी ठंडा होंदा शाम्मी बी ठंडा होंदा होंदा केह् कि जियां असैं दौड़ लानी इयां थोह्ड़ी गर्मी लगदी ओह्दै बाद ऐक्सर्साईज़ करी कुरियै बंदा मतलव मुड़िया सिध्दा होई जंदा इयां स्हेई होई जंदा उसलै आंदी थोह्ड़ी इयां प्रावलम बाकी अस दौड़ दाड़ते लीन्ने डेल्ली लान्ने ते ग्राउंडै च गै लान्ने ऐं इयां स्हेई दौड़नें होनें मतलव सत्त अट्ठ किलो मीटर दौड़ी गै लैन्ने